मैथिली भाषा जे हइके बहुत हि अच्छा भाषा हइ मतलब हम तऽ मानै छी मैथिली भाषा लोकप्रिय भाषा हइ काहेकि ई भाषा जब कोइ बोलै छै न आदमी तऽ सुनैमे बहुत मजा आबैया हमरा जइसे कि हम एकगो बारात गेल रहि ओहिमे वहाँके आदमी सभ बोले मतलब मैथिलीमे बोलै हाँलाकि हमरा न बोलै आबैया लेकिन ओ जे बोलै ने हमरा सुनैमे बहुत मजा आबै बहुत जादा मजा आबै आओर हमरा लगैया न कि ओ भाषामे जल्दी एकार न होइ छै हँ हमनि सभ बोलै छी बोलै छी जौन भाषा कहाँ जाइ छै कि करै छै तऽ ईसभमे एकार लगै छी लेकिन मैथिली भाषामे जब कोइ बात करै छै न तऽ लगै छै बहुत हमनिके रिस्पेक्ट करैया लगै छै खराबो बात बोलै छै न तऽ लगै छै कि रिस्पेक्ट करैया लेकिन भाषा हमरा बहुत अच्छा लगैया हँ अगर हम तऽ कोशिश करै छियै कि हमहूँ मैथिली भाषा सीख लेती हँ लेकिन कि करु अपन कामसँ मतलब अपना स्टडीसँ छुट्टी न मिलैया तऽ न जा पाबै छे सीखय हँ लेकिन सीखब जरुर काहेकि मैथिली भाषा बहुत अच्छा लगैया वहाँ हम कभी कभी जाइ छी हमर दोस्तो है तऽ ओ बोलैया तऽ हमरा बहुत अच्छा लगैया मैथिली भाषा